गुबुन नोगोरमानि फरायसालिफोरजों रुजुनायाव आंनि गामि एबा नोगोरनि फरायसालिफोरनि सोमोन्दै आं नि नुनायाव नोगोरमानि फरायसालि आरो गामिनि फरायसालिनि फोरजों अनेक फाराग दङ मानोना नोगोरमानि फरायसालिफोराव नांगौ रोखोमनि सुबिदा थायो नाथाय गामिनि फरायसालियाव नोगोरमानि फरायसालिफोरनि बादि नांगौ रोखोमनि सुबिदा गैया बेनिखायनो नोगोरमानि फरायसालिजों जों जोंनि गामिनि फरायसालिया रुजुजाया मानोना नोगोरमानि फरायसालिफ्राव थांलाय फैलायनि सुबिदा दं नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि जों लोगोसे बायदिसिना बिसिनाव सुबिदा थायो आरो गामिनि फरायसालियाव जाबाय लामानि समयसा हान्था मेलानि समयसा बेफोराव नांगौ रोखोमनि फरायसा फोरजों फोरोंगिरिफोरखौ सोमोन्दो लाखिनो हाया जायो मानोना नोगोरमानि फरायसालिफ्रा जादों गासिबो नखर मोजांफोरनि गथ'फ्रासो फरायहैयो बेनिखायनो नोगोरमानि फरायसालिनि फिथाइया मोजां रोखोमनि जायो नाथाय गामिनि फरायसालियाबो जायो न जाया नङा जायो नाथाय जोंनिया गामि ओनसोलाव नांगौ रोखोमनि गारजेनफ्रा गाव गावनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन लाया मानोना नोगोरमानि फरायनाय फरायसाफोरनि नखरनि मानसिफ्रा साग्रांथि गोनां नाथाय गामियारिनि ओनसोलनि फरायसाफोरनि गारजेना सांग्रां नङा बिनिखायनो नोगोरमानि फरायसाफोरनिजों रुजुनायाव गामियारि ओनसोलनि फरायसालिफ्रा अनेक रुजुनो हाथाव नङा बिनिखायनो जों सान्नो हायो नोगोरमानि फरायसालिफोरनि फिथाइया मोजां रोखोम जायो नाथाय गामिनाबो जायो नाथाय सांग्रांथि नखरनि गारजेनफोरनि सांग्रांथि नङियाव फरायसाफोरनि फिथाइया मोजां रोखोम जाया आं बेखौनो बुंनो सानोदि गामिनि आरो नोगोरमा गामियावबो नांगौ खिनि गथ'फ्रा मोजां दं नाथाय माखासे नांगौ रोखोमनि सोलोंनायनि सोमोन्दै मोनथिनो मोनैयाव नोगोरमानि फरायसालिफोरजों रुजुनायाव एसे हेंथा जायो मानोना नोगोरमानि फरायसालिफोरा फोराव गारजेनफ्रा सांग्रांथि गोनांलाय बिसोरनि गथ' गथायफ्रा बायदि बायदि राहाजों बिसोरो गथ'फोरखौ फोरोङो जेरै टिउसन लाहोयो नाथाय गामि ओनसोलनिया बिदि रोखोमनि सुबिदा मोन्नो हायैआव गामि ओनसोलनि फरायसाफ्रा एसे दावगानायाव हेंथा जायो बिनिखायनो नोगोरमानि फराय फरायसालिफोरजों रुजुनायाव गामिनि फरायसालि फरायसालिफोरनि सोमोन जों एसे आखास फाथाल फाराग जानायखौ जों नुनो मोनो मानोना नोगोराव नांगौ रोखोमनि फरायसाफोरनो सुबिदा मोनो आरो जोंनि गामियाव बे रोखोम सुबिदाखौ जोङो मोन्नो हाया बेयावनो नोगोरमानि फरायसालिफोरजों रुजुनायाव गामियारिफोरनि फरायसालिनि गेजेरजों फारागा गोजान जायो